हलो नमस्कार हम लोग सोहागपुर वाटिका रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे वहाँ की सर्विस एक नंबर थी वहाँ जो खाना था बिल्कुल घर की तरह था जैसे कि फट से सर्वेन्ट आ गए उन्होंने ऑर्डर ले लिया तो बस चंद ही मिनटों में खाना आ गया खाना में पहले बच्चों ने नूडल्स वग़ैरह लिए क्योंकि नूडल्स बच्चों का पसंद का पसंद का था फिर कुछ देर बाद पाव भाजी मिली ये हम लोग आपके रेस्टोरेंट में बात करने लगे हाँ तो उस समय ऐसा लगा कि मतलब बिल्कुल घर में बैठे हों जैसे सा लगा ही नहीं हम लोगों को कि मतलब हम लोग कहीं बाहर खाना खा रहें हों हैं बिल्कुल आप जैसा वातावरण लगा मानो घर के सदस्य ही हों कोई बाहर का ना हो हमारा पूरा वहाँ पर ध्यान रखा गया हर चीज़ का समय समय पर बेटर लोग आदर लेते जाते थे